السلام علیکم جی نہاتے وقت شاور کے بجائے بالٹی اور مگ استعمال کریں کیونکہ اس سے پانی کم خرچ ہوتا ہے جی نہیں جب ہم صابن لگا رہے ہو تو پانی بند کر دینا چاہیے تاکہ ضائع نہ ہو جی بالکل نہیں اگر صحیح طریقے سے نہایا جائے تو بالٹی سے بھی مکمل صفائی ممکن ہیں جی اس سے ہم پانی کی بچت کر سکتے ہیں اور ماحول کو محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں